जि'यां कि में पीएचडी करा दा आं ते पीएचडी करदे करदे चलो सारें दा सपना होंदा ऐ कि ओह् आने आह्ले समें बिच जेह्ड़ा कि असिस्टेंट प्रोफेसर लग्गै हून साढ़ी फील्ड बिच बी इ'यै गल्ल होंदी ऐ की पैह्लें ते चलो असेंगी अपनी जिंदगी दे कम से कम बी तीन साल देने पौंदे ऐ हून एह्दे बिच जेह्ड़ी की मुशकलां बी बड़ियां आंदियां ऐं इक रिसर्च स्कॉलर हून कोई ओह् ते ऐ निं ऐ कि एह्दे बाद च तुं'दी नौकरी लग्गी गै जानी ऐ पर आं जि'यां कि असें साढ़ी फील्ड बिच असें केह् करना पौंदा ऐ कम से कम बी जिन्ना साढ़ा इंस्टीट्यूट आखदा कि दो पेपर असें लिखने रिसर्च पेपर होंदे जेह्ड़े असें लिखने पौंदे ते ओह् रिसर्च पेपर जेह्ड़े ओह् लोकें लेई गै होंदे हून साढ़ी पर्सनल ग्रोथ लेई निं होंदे पर ओह् लोकें लेई होंदे न कि अग्गें ओह् केह् कम्म करी सकदे न ते ओह्केदे कन्नै उ'नेंगी केह् महत्व ओह्दे कन्नै केह् हैल्प होंदी ऐ ओह् सारा किश अस साढ़ी रिसर्च उप्पर डिपैंड करदा ऐ हून एह्दे बिच असेंगी इ'यै सब तू बड्डी जेह्ड़ी साढ़ी मोटिवेशन इ'यै होंदी कि अस की चलो कोई सोसायटी लेई कम्म करा दे आं इसलै हून सोसायटी दा जेह्ड़ा वेनीफिट ऐ ओह् असें गै देना ऐ ठीक ऐ जी हून जि'यां साढ़ी रिसर्च बिच रोज़ कोई ना कोई असें अकैडमिक बिच कोई ना कोई दिक्कत आंदी रौहंदी नमीं नम्मियां ठीक ऐ ते ओह् असें ई दिक्खना पौंदा ऐ कि एह्दे कन्नै टैकल कि'यां करिये ते हून जि'यां कि मेरी फील्ड दी अगर में स्पैसीफिकली गल्ल करां ते नमें नमें कोई बी साढ़ा जेह्ड़ा गाइड होंदा ऐ जेल्लै असें तीन साल देने अपनी जिंदगी दे ते तीन साल बिच हून ओह् साढ़े जेह्ड़े गाइड होंदे ओह् असेंगी कुछ ना कुछ नमें नमें कम्म ते असें इत्थै अकैड़मिक कम्म बी करने पौंदे सिर्फ पेपर लिखना साढ़ा इक्क कम्म निं ऐ साढ़ा होर बी अकैड़मिक कम्म आंदे हून उंदे बिच्चा बी असें सिक्खियै कोई नमीं नमीं चीज़ां सिखदे रौहचै तां गै असेंगी फायदा होंदा ऐ हून असेंगी जियां रोज़ कोई एडमिशन कुसै दी चला दी ऐ ओह्बी साढ़े लेई सिक्खेआ गै क्योंकि अग्गें जाइयै जेल्लै असें असीस्टेंट प्रोफेसर लग्गना ते ओह्दे साढ़ा मेन गोल इ'यै कि असें असिस्टेंट प्रोफेसर लग्गिये ठीक ऐ अग्गै बच्चें गी पढ़ाचै बच्चें गी तां गै पढ़ाचै ते जेल्लै आपें बी किश पढ़े दा होग जेल्लै एह् नेह् कम्म असें कीते दे होन हून एह् बड़ी चंगी गल्ल कीती ही साढ़े इंस्टीच्यूट नै कि पिछले साल जिन्ना बी स्कॉलर ऐहा इत्थै उ'नें जागतें गी पढ़ाया ऐ हून असें जि'यां असें नर्सिंग आह्लें गी बी पढ़ाए दा ऐ ते ओह् नर्सिंग आह्लें कन्नै जेल्लै इंटरेक्शन होंदी ते ओह् सौखी गल्ल थोह्ड़े कीअसें इं'या जाइयै पढ़ाई ओड़ेआ ना पैह्लें ओह्दी असें प्रॉपर प्रजेंटेशनां बी त्यार करनियां ते फिर ओह्दे लेक्चर दे बारै ई आपें बी पढ़ना क्योंकि असें बी जेल्लै पीजी बिच असें आपूं पढ़ी दियां होंदियां चीज़ां सारियां हून जेह्का बच्चें गी पढ़ाना ओह् सारा किश असें दिक्खियै चलना पौंदा फिर असें क्लासां लेइयां कम से कम बी असें अट्ठ नौ म्हीनें क्लासां लेइयां जेह्ड़ा की असें जेह्दा की बड़ा इक्क अच्छा इक्क लाभ लब्भेआ क्योंकि ओह्दा असेंगी इक्क टीचिंग एक्सपीरियंस बी लभदा ऐ ते ओह् असेंगी फायदा होआ ऐ ठीक ऐ जी ते हून अस इ'यै सोचा नै आं कि आने आह्ले टैमें जिन्ने बी होर रिसर्चर औन उ'नें बी ओह् अग्गें हून पढ़ान सारें गी ठीक ऐ क्योंकि अगर अस अज्ज दी डेट च नेईं पढ़ाने ऐं रिसर्च ते साढ़ा इक्क प्राईम गोल होंदा ऐ ते ओह् जेल्लै गोल साढ़ा साढ़ा जरूरी ऐ ठीक ऐ पर साढ़े कन्नै कन्नै होर चीज़ें लेई बी इक्क स्कॉलर जेह्ड़ा ओह् त्यार होंदा ऐ क्योंकि जेल्लै तुस पढ़ांदे ओह् ठीक ऐ ते कन्नै असें कांफ्रैंस अटेंड करनी होंदी ऐ ठीक ऐ जेल्लै कांफ्रैंस अटैंड करने ओह्दा बी असें फायदा ओह्दे बिच बी अस रिसर्च पेपर बी जेह्ड़े ओह् असें पेश करने होंदे ठीक ऐ हून ओह् पेपर जेह्ड़े होंदे ओह्दे कन्नै असेंगी एह् फायदा होंदा कि साढ़ी इंट्रैक्शन होंदी ऐ जेह्ड़े बाहर दे होर अच्छे अच्छे प्रोफेसर होंदे न चलो ओह् प्रोफेसरें कन्नै इंट्रेक्शन होंदी साढ़े कम्मा पर उंदा बड़ा जादा इम्पैक्ट पौंदा ऐ ते कन्नै कन्नै अस वर्कशॉप लान्ने कोई बी नमीं चीज़ अगर जि'नें ई आंदी ऐ ते उसी बी सिक्खना बहुत जरूरी बनदा ऐ साढ़े लेई ऐज ए रिसर्चर ठीक ऐ ते हून जि'यां में रिसेंटली लाई ही में इत्थें साढ़ी उड़ीसा बिच इक्क कांफ्रैंस होई ते ओह्दे बिच में नमें नमें एनालिसिस सिक्खने ठीक ऐ जि'यां असें आईसीपीएस सिक्खना एह् इक्क सॉफ्टवेयर होंदा साढ़ी फील्ड बिच ओह् असें सिक्खना पौंदा ऐ ठीक ऐ ते ओह्दे बिच अलग अलग चीज़ां जेह्ड़ियां ओह् सिक्खना पौंदियां की के डाटा सारें कोल होई सकदा ऐ ठीक ऐ ते हून तुस नेईं करो तुं'दे कोल बी डाटा आई सकदा ऐ पंज सौ छे सौ लोकें दा पर उसी अग्गै कम्म केह् करना ऐ ओह् उसी सखांदी ऐ वर्कशॉपां ते ओह् सारी चीज़ां असें इ'यै रिसर्च दे माध्यम कन्नै गै सिक्खने होन्ने बाकी इ'यै साढ़ी अग्गें जेह्ड़ी ऐ मोटिवेशन बनदी इ'यै दो तिन चीज़ां बनदियां जि'यां असें बच्चें गी पढ़ाना ठीक ऐ एह् असेंगी मोटिवेट करदा ऐ की अग्गें जाइयै असें टीचिंग बिच जाना होर जेह्के एह् साढ़ी कांफ्रैंसां होइयां वर्कशापां होइयां ते एह् असेंगी मोटिवेट करदी कि साढ़ी जेह्ड़ी रिसर्च उप्पर बी साढ़ा जेह्ड़ा ओह् हत्थ बैठे दा रवै हून अगर साढ़ी रिसर्च ते इक्क प्राईम गोल ऐ ते दूई गल्ल ऐ एह् साढ़ा राइटिंग पोर्शन जेह्ड़ा ओह् इन्क्रीज कुत्थूं होना असें रोज़ अपने आप गी इक्क दौं घैंटे साढ़ा अट्ठ घैंटे दा कम्म होंदा ऐ ते ओह्दे बिच्चा इक रिसर्चर गी इक्क दौं घैंटे राइटिंग पोर्शन देना पौंदा ऐ दौ घैंटे असेंगी पढ़ना पौंदा ऐ ठीक ऐ चार घैंटे एह्बी जंदे ठीक ऐ चार घैंटे असें अकैड़मिक कम्म बी करना पौंदा ऐ एह् सारी चीज़ां जेल्लै इक क्लब होंदियां फिर इक्क बंदा रिसर्चर प्रॉपर बनदा ऐ ते ओह्दे लेई एह् सारी त्यारी जेह्ड़ी ओह् आने आह्ले समें लेई ऐ क्योंकि जेल्लै असें अग्गै अकैड़मिक बिच जाना ऐ ठीक ऐ असें असिस्टेंट प्रोफेसर लेई एप्लॉय करना ऐ ते एह् सारियां चीज़ां असेंगी उसलै असेंगी हैल्प करदियां न की के अज्ज अगर इक रिसर्चर त्यार नेईं ऐ ठीक ऐ ते ओह् कल्ल बी त्यार निं ऐ ठीक ऐ ते बस इ'यै गल्ल ऐ